सानखां नामा ए हा आंसो है नोंहा नोंनाव साहा बागान दङ होनलाय ए है साहा बागान थारमानि जों मावनो नागेरदों नालाय जों ओरैनो बेखार दं नालाय दा

औ बिलाइ खागोन साहा बिलाइ खागोन औ ग्रुप दङ औ औ औ जोङो दस जनसो जागोन औ औ

औ औ

उम अ दा दंथ'यो होमबालाय

औ औ औ औ दे मावजागोन जिखुनु खामानि मोनबानो मावजागोन दे

औ उम उम दे माबाया हाजिराया बिसिबां होयो नोङो बै दस्राफोरनो बेलेकफोरनो दा मावनायफोरनो उम एसे नायनानै होदो औ दे उम

अ दे जागोन दे जों दा ओरैनो बेखाराव दङ नालाय जों दा बागान नागेरनानै खानो नागेरदों आरोखि

औ औ दे दे होमबालाय जों लानोसै दाहोसै रावनोबो होमबालाय औ दे जागोन दे औ दे दे सफ्थासे उनाव लानोसै दे दे औ दे